हाँ हम परिवहन से संबंधित बीस तीस चुनौतियों का सामना किया है जैसे कि जब हमारे यहाँ से हम सोनभद्र की ओर जाते थे तो रोड इतना खराब था इतना खराब था कि बस उछलती थी और हम लोग का कमर पकड़ लेता था और हमारे जो बूढ़े टाइप के आदमी थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोब्लम का सामना करता सामना करना पड़ता था परिवहन में परिवहन भी जहाँ पंचर हो जाती खराब हो जाती थी और हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पडता था